फोंड्या फर्मागुडयेर तें फोंड्या लागींत फर्मागुडयेर म्हणोन कठमगाळी म्हणोन देव आसा आमचो जाग्याचो तो चड बरो फामाद आसा अशें आमी आयकोन जाणा आमी वचोंक ना म्हणोन खूब लोक आमच्या शेजारचो बी गेला हांव मातशें म्हातारें म्हुणोन वचो ना पुणून थंय लोक वयता आपलें कितेंय आंगवण्यो सांगता त्यो कितेंय बरें कर अमकें कर तमकें कर म्हणोन सांगतकूच तो देव तेंकां लोकांक पावता आनी थंय गोडशें लोक वचोन घालता हरशिल्लें वर्साचे घालचेले केन्ना केन्नाचे घालचेलें तें थंयसले जाग्याचे लोक घालता आनी सगले लोक वयता तेंकां दिता आनी थंय खूब आनीक कोण खंयच्या खंयच्यान श्रावणान तर एक दीस आयतार खंयचो तरी सारको ठरलेलो आहा आनी थंय लोक ते दूस खूब वयता आनी हरशिल्ल्या दिसा तो तुका हरशिल्ल्या म्हयन्याक आयतार बुधवार तशें घालता कोण आंगयल्ल्यो कांबळी आनीक कितें कितें कितें आंगयल्या ते दिता व्हरोन आनी सगल्या लोकांचो तेजेर भावार्थ खूब आसा आनी आमी पळोंक ना खरें पूण आमकांय बी भावार्थ आसा आनी आमीय देवाक आमच्या घरा कडल्यान पांयां पडटा वीर फोंड्या विठोबाच्या देवळा कडेन वीरभद्र म्हणोन अशें सोंग कसो जाता थंयसर हिरण्यकशपाचें कशें सोंग नाचता तशें तें एक नरकासुरा भशेन वेशभुशा करून बरो मागीर तेजेर गाराणें बिराणें घातल्या म्हणटगूर भार येयल्या सारको येता तलवारी हें घेवन तो सामको राक्षस कशे नाचताले आमकां पिक्चरांनी बी दाखयताले तें आमी पयला तशें नाचता आनी सामको भार येयल्या सारको येता आनी थंय खूब लोक जमता ते पोळोपाक आनी थंय मजा कशी येता